अॼु असांजे वेज्ञानिकनि असांखे बिजली जे उपकरण में हेॾी सुठी सुठी शयूं ॾिनियूं आहिनि जंहिं सां असां ॾाढा ख़ुशि थी विया आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी ख़ुशी तरह सां मल्हाए रहिया आहियूं जीअं मिक्सर ग्रांइदर आहे पहिरीं असांजी घर जी लेडिज़ूं या माताऊं या भेनरूं जेके बि आहिनि सभु हमाम दस्ते सां कुटींदी हुयूं जीअं थूम थी वई अदरक थी वई या कहिड़ा बि मसाल्हा थी विया उन्हनि खे हमाम दस्ते सां कुटींदी हुयूं पर अॼु मिक्सर में उहे बिजली जंहिं सां सां हलणु वारी शयूं आहिनि हिन मिक्सर ग्राइंडर उन में असां ख़ाली उहा शइ विझंदा आहियूं त ॾहें सैकेंडनि जे अंदरि उहा शइ उन में ग्राइंड थी वेंदी आहे ऐं उन खां पोइ गैस सिलेंडर पहिरीं असां घर में स्टॉव यूज़ कंदा हुआसीं या अ चूल्हे ते वञी करे कोयलनि ते वञी करे या लकिड़ी बारे करे असां रोटी ठाहींदा हुयासीं पर गैस सिलेंडर जे अचणु सां असांखे ॾाढो मतिलबु आसानु थी वियो आहे ज़िंदगी में त गैस सिलेंडर अॼु ख़ाली थोरे टाइम में ई रोटी ठाहे करे ॾेई छॾींदो आहे ऐं उन खां पोइ ऑवन ऑवन एतिरे कम जी शइ आहे की पहिरीं असांखे कहिड़ी बि शइ गरमु करिणी हूंदी हुई त उन खे असां गैस सिलेंडर ते रखंदा हुआसीं या स्टॉव ते रखंदा हुआसीं या चूल्हे ते रखंदा हुआसीं पर ऑवन में बिजली सां उन खे हलाए करे असां मुश्किल सां हिकु मिंट जे अंदरि उन शइ खे गरमु करे छॾींदा आहियूं त इहे जेके शयूं असांखे मिलियूं आहिनि इन सां अॼु जी ज़िंदगी एतिरी आसानु थी वई आहे की असां उन जे बारे में कुझु चई नथा सघूं असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं की इहे शयूं असांखे मिलियूं आहिनि